असांजे एरया में हिकिड़ी जाम पापुलर जिमखाना आहे जंहिंजो नालो ठाणे स्पोर्ट्स क्लब आहे उते मेम्बरशिप सिस्टम बि हूंदो आहे फेमलीज़ लाइ जीअं सॼी फेमिली खे मेम्बरशिप ॾींदा आहिनि जेका सॼी लाईफ टाइम लाइ वेलिड हूंदी आहे उते अलॻि अलॻि फेसिलिटी जेके एविलेबल आहिनि उहे आहिनि उहे आहिनि पहिरीं त जिम आहे उते जेका ट्वेंटी फॉर ऑवर ऑपरेटेबल हूंदी आहे तव्हां केॾी महिल बि वञी करे एक्सरसाइज़ करे था सघो ॿियूं जेके जीअं इंडोर गेम्स हूंदि यूं आहिनि जीअं बेडबिन्टन थी वई टेबल टेनिस थी वई कैरम थी वियो चेस थी वियो हर हिकु गेम हुते खेॾणु लाइ अवेलेबल आहे ऐं हिननि गेम्स लाइ हुते मेंटर्स बि आहिनि जेके तव्हां खे सेखारींदा बि आहिनि ये गेम्स खेॾणु स्क़वैश बि हुते अवेलेबल आहे गेम ऐं आउट डोर गेम्स में जीअं टेनिस थी वई क्रिकेट थी वई फुट बॉल थी वई वोली बॉल थी वई इहे सभु गेम्स खेॾण लाइ अलॻि अलॻि स्टेडियम ठहियल आहिनि स्वीमिंग पूल आहे जेके स्वीमिंग्स सिखिणी आहे या जेके स्वीमिंग में इंटरेस्ट आहे ऐं जेके पंहिंजे हीअं फॅमिली या फ्रेंड्स सां टाइम स्पेंड करिणो आहे हुननि लाइ नार्मल केफेटेरिया बि आहे के तव्हां गेम्स खेॾी खेॾी करे थकिजी पियव त तव्हां हुते वञी करे थोरो चिल करे सघंदा आहियो पंहिंजे फेमिली सां पंहिंजे फ्रेंड्स सां ऐं हुते चङा मेम्बरशिप मेम्बेर्स आहिनि आलरेडी जेके बि फेमिलिस आहिनि उहे इहे ई क्लब प्रेफर कंदा आहिनि मेम्बरशिप वठण लाइ ऐं ॿारनि खे असां अॻरि नंढे हूंदे खां ई हिननि हिननि क्लब्स में विझंदासीं त हुननि जे अॻियां हल करे हुननि लाइ ई जाम सुठी शइ थींदी इहा ऐं उहे हर हिकु गेम पंहिंजे पंहिंजे लेवल ते सिखी सघंदा आहिनि ऐं असांखे बि ख़बर पइजी वेंदी कि हुननि जो कहिड़ी गेम सभिनीनि खां वधीक इंटरेस्ट आहे